دہلی میں بہت ساری پارٹیاں ہیں بہت ساری سیاسی پارٹیاں جماعتیں ہیں جن میں عام آدمی پارٹی ہے کانگریس ہے بی جے پی ہے ایم آئی ایم ہے اور اس طرح کی دیگر پارٹیاں علاقائی پارٹیاں بھی ہیں جن میں سے اس وقت جو ہے دہلی میں جس کی سرکار ہے وہ عام آدمی پارٹی کی ہے اور اس سرکار نے بہت سارے کام کیے ہیں ایجوکیشن کے تحت ہیلتھ کے تحت ایجوکیشن کے معاملے میں اسکول کا انفراسٹکچر ان کا بہت اچھا رہا اور ایجوکیشن کا جو سسٹم تھا اسکول کا اس کو بھی انہوں نے جو ہے سدھارا ان کے نظریات جو ہے وہ ترقی کر دہلی کی ترقی ہے اور لوگوں کو جو ہے سہولت فراہم کرنا ہے اور کانگریس جو ہے کانگریس بھی یہاں پر کئی سال حکومت کر چکی ہے اور اس کا بھی جو ہے اس کے وقت میں بھی اس کے دور میں بھی پارٹی اچھی رہی کام اچھا رہا اور انفراسٹکچر بنتے رہے اور بہت سارے کام ہوئے ان کے وقت میں بھی ایجوکیشن کے معاملے میں ہیلتھ کے معاملے میں جس میں دہلی کا ہیلتھ بہت اچھا مانا جاتا ہے جس میں ایمس بنا آئی آئی ٹی بنا این آئی ٹی بنا اس طرح کے بہت سارے جو ہے انسٹیٹیوشن انہوں نے بنائے بی جے پی پارٹی جو ہے اس وقت سینٹرل میں ہے اور وہ بھی حکومت کر رہی ہے اس کے بھی بہت سارے ایجنڈے ہیں بہت سارے کام ہیں بہت سارا اس کا بھی جو ہے کام ہوتا رہتا ہے نکلتا رہتا ہے بہت کچھ اس نے بھی جو ہے ترقی ہندوستان کی دہلی کی ترقی کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں